औ सार औ सार सारा माबा सिरां द्रिस्टिक्टनि ना सार औ औ थारमाने आङो इसे सारनाव माखासे आङो माबानिथ' धेमाजिनिथ' सार माने आङो सारमोननि जायगायाव इसे माबाफोर खामानिफोर मोनगोन खोमा होन्नानै सारमोननि सिरां द्रिस्टिक्टआव थांनो नागिरदोंमोन सार औ औ ओरैनो मा मा खामानिफोर मावनो हागोन सार

औ औ औ औ औ फरायनायाथ' दंखायो सार दंनायालाय औ एम ए दंखायो औ औ ओरैनो औ औ औ औ औ ओरैनो सार मोननाव जेनेबा बेफोरबायदि साख्रिफोरनि ओंखार ओंखारोबा एदभारटाइस मोननायनि इसे माबाफोर दं नामा सार औ औ औ औ औ औ माने बियार पिलाव औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ

औ औ माने जोंनिया ओरैजाय एकेबारे धेमाजियावसो जाहैबाय नालाय इसे जायगायाबो ख'नाना जाहैबाय साख्रि औ साख्रि बाख्रिनि थाखाय इसे खबरखौनो मोननो नागिरा आरो जों बर' हिसाबै हजोंहायबा इसे एभैलेबोल जागोन खोमा सानदोंमोन आरो सार औ औ औ औ औ सेक्रेटारियेतआव औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ दे औ औ दे होमबा सार दे खिथा हरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय सारनिसिम औ दे औ